हैलो अरविंद एजेंसी मां गीता थी ॻाल्हायां तव्हां खे असां सुबुह जो ओला बुक कई हुई बॉम्बे हवाईअडे ते वञणो हुओ तव्हां जो माण्हू अञां आयो ई नाहे तव्हां पाण सम्झी सघो था टे कलाकु हितां लॻंदा आहिनि ॿ कलाक हुते असांखे अॻु पहुचणो पवंदो आहे तव्हां जो माण्हू हिन अञां ताईं आयो नाहे तव्हां असां कीअं पहुची सघंदासीं तव्हां पाण ॾिसो था बरसाति लॻी पई आहे रस्ते ते एॾा खडा आहिनि बरसाति चुप करे ई नथी हिन करे असां तव्हां पाण हुते पहुचदासीं कीअं असां हिन करे तव्हां जी ओला कैंसिल था करायणु चाहियूं तव्हां खे सुबुहु असां जेके पैसा जीपे कया ओला बुक कई हुई उहे पेसा जीपे असांजे अकाउंट में पेसा वापसि मोकिलियो त महिरबानी जय झूलेलाल